اسمارٹ فون نے زندگی میں کئی طرح کی تبدیلیاں لائی ہیں یہاں کچھ اہم طریقے ہیں جن سے ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں مواصلات اسمارٹ فون نے مواصلات کو بہت آسان بنا دیا ہے آپ کسی بھی وکت دنیا بھر میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں میسیجز بھیج سکتے ہیں اور ای میل بھیج سکتے ہیں انٹرنیٹ یا ایکسس اسمارٹ فون کی وجہ سے آپ کو انٹرنیٹ کا ایکسس ہر جگہ ملتا ہے جس سے آپ تعلیم خبریں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں نظامات کی توجہ اسمارٹ فون نے زندگی کو منظم کرنے میں بھی مدد دی ہے جیسے کہ کلینڈر یادیں اور ٹاؤسکس کی منظمین میڈیا اور تفریح اسمارٹ فون نے ہمیں میڈیا کا ایکسس بھی دیا ہے جیسے کہ ویڈیوز موسیقی اور کتابیں کام کی آسانی آج کل اکثر کمپنیاں اپنے ملازمین کو اسمارٹ فون دے کر ان کے کام کو آسان بنا رہی ہیں جیسے کہ ای میل کال اور کام کی تفصیلات کو آسانی سے ایک دوسرے سے ساتھ شیئر کرنا یہ اسمارٹ فون کے چند طریقے ہیں جن سے ہماری زندگیاں آسان اور بہتر ہو گئیں ہیں